म्हजो जो फस्ट फोन जावन आशिल्लो तो हांवें मोबायल फोन आशिल्लो तो हांवें जो आसा तो शॉपा वयल्यान न्ही शॉपार सोडून फिल्पकार्ट म्हणटा तें एक सायटी वयल्यान ओर्डर केल्लो हो फोन इतलो बरो आयलो म्हाजो की जशें लोकांचें दुसऱ्यांचे फोन आसता एक वर्सा भितर गेले तशें नासलो हो म्हजो तीन वर्सां फोन आयलो तीतून मेमोरी जी आसा स्टोरेज बरी आशिल्ली प्रोसेसर तेजे आशिल्लें तें बरें चलतालें तेजी बॅटरी बॅकअप बरीं दितालो तो नॅटवर्कान बरो आशिल्लो कॅमेरा तेजी सामकी पावरफूल आशिल्लो बॅस्ट चलतालो नॅटवर्क जो आसा तेजो तो बरो चलतालो वायफाय कनेक्शन तूं खंय चल तुका डिजपॉयटेड म्हणटा तो फोन केन्ना कर नाशिल्लो आनीक बॅकअप तेज्या बॅटरीचो चड दितल्या कारणान तो मोबायल रनूय चड जातालो तो तुका अशें टेंशन नाशिल्ले की बाबा आपूण केन्ना खंय फसलो जाल्यार बाबा लायट ना जाल्यार मोबायल म्हाका धोका दितलो केन्नाय बंद पडूं शकता अशें नाशिल्ले तेका बॅकअप पावर बरो आशिल्लो आनीक दुसरें म्हणल्यार तेजें अपडेट जे आसात ते ऑन टायम येताले टायम टू टायम तो मोबायल फोन अपडेट जातालो सोफ्टवेर तेका बरें आशिल्लें चांगलें चलतालो आनीक एक गूड एक्सपिर्यन्स म्हाका त्या फोनान दिल्लो आसा नेक्स्ट जेन्ना हांव प्रोडाक्ट घेतलो तो बीन हांव ऑनलायनूच घेतलो